हेलौ ओइ मा ए क'क्राझारनिफ्राय माबाहाय मा होनो विंगार दङ बेजोंबो डाइरेक्ट थांजायो मेजिकबो दं मेजिकजोंबो थांजायो नों माजों थांनो नोंनि गोसो आरो थांजायो थांनायालाय विंगाराबो डाइरेक्ट सौहैयो मेजिगाबो डाइरेक्ट सौहैयो नों माजों थाङो भाराफ्रालाय एसे विंगारा एसे खमसिन लायो ओमफ्राय मेजिगया एसे बारासिन लायो भारा लानायालाय ओमफ्राय बहाबा थांनो नागिरदों सोरनावबा ए औ औ औ औ थांजायो बे विंगारजोंनो मोजां जागोन नोङो विंगारजोंनो थांदो विंगारा भाराफ्राबो एसे खमसिन लायो ना मेजिगया एसे खमसिनबो गारिया विंगारा एसे बांसिन थांनाय जायो आरो विंगारजोंनो थांदो नों मोजां बेनो आराम सौहैगोन गोजोननो बैयो फिसाया एसे खस्थ'बो जायोना थांनो गारि फिसा नालाय लामाफ्राबो नों गेजेराव बांद्राय थिगबो नङा नालाय ओंखायनो गारि फिसाजों एसे खस्थ' जायो एसे गारि गिदिरजों थांबालाय मोजां जायो थांबालाय नों ट्रेनफोरजोंबाबो बेहाय मिलायहैयाहाय एसे माबा जायो नोङो बे विंगारजोंनो थां बेनो मोजां गोसोबादि थांनो हागोन बेजोंनो आराम थांदो माबायाव बास्टेनाव डाइरेक्ट गाखोखाबानो सिट मोनखायो आरामनो बेजोंनो खुनु टेनसन गैया खुला थांनो होम्बाबो हाबाय गारि फिसाजोंबा एसे खस्थ'सिन जायो जानायालाय थांनायालाय मेजिकफोरबो थाङो एपेफ्राबो थाङो होमबाबो एपेजोंबो खस्थ' जायोहाय आङो विंगारखौनौ मोजां मोनो थांनो मानि साबसिन जायो नालाय बांद्रायनाय खस्थ'बो जाया एसे माबाफ्रावबो भाराफ्रावबो एसे खम गोलैयो ओंखायनो बेजोंनो साबसिन जायो आरो बेजोंनो थां नोङो हारसिं ना लोगो दं ए साबेसे ए होम्बालाय बेजोंनो थां नोङो आराम जागोन बेनो विंगारानो दे होम्बा बेनो विंगारजोंनो थां नोङो दे होम्बालाय दा थांदो दे